दावबायनाया मोनसे आंनि हबि आं दावबायनो मोजां मोनो आं बयनिख्रुइ साबसिन मोनो गोजां बोथोराव दावबायनो मानोना गुदुं गुदुं गुसु बोथोराव जेरै सिमलायाव बेरायहैनो मोजां एरै थावां अरुनाचलआव बेरायहैनो मोजां बरफ नायनो थाखाय आरो ओरै डार्जिलिङाव मोजां बरफ बरफ नायनो थाखाय डार्जिलिं सिक्किम बेफोराव जोबोद मोजां आरो गोजां बोथोराव गरमबो गरम बोथोरफ्राव जेरैबायदि दिल्लिफ्राव थांनांगौब्ला गरमनि थाखायनो बाहेराफोराव ओंखारनो हाया जायो लामा सामाफ्राव गारि मथरफ्राव गरम अभारनि थाखाय बेरायनो सुबिदा नङा आरो दैज्लां बोथोराव मा जायो अखा हानायनि थाखाय दैज्लां बोथोराव बेरायनो हाया जायो आरो बेरायब्लाबो माखासे समाव अखा हानायनि जाहोनाव नायनो गोनां माखासे माखासे भिउ एबा सिनारिफोरखौ नायनो हाया जायो बिनि थाखायनो आं गोजां बोथोराव बेरायनो एबा दावबायनो जोबोद मोजां मोनो दावबायनाय बुङोब्ला दावबायनाय दावबायनानै ओरैनो नायनानै फैनायल' जाया बेयाव माखासे माखासे गोसोआव लाथाव माखासे नायथाव नायथाव बेफोरखौ गोसोआव लानानै फैनाय जायो आरो जेराव हिस्ट्रिकेल जारिमिनारि जारिमिनारि जायगा आं बेफोराव आं बांसिन थांनो मोजां मोनो मानोना जारिमिनजों सोमोन्दोगोनां जे जायगाखौ नायहैगोन बेखौ नायहैब्ला जारिमिननि माखासे खौरां मोन्थिनो मोनो बेफोर खौराङा जोंनि थाखाय जोबोर मोजां साख्रि साख्रि बाख्रिनि थाखाय बेफोरो जोबोर मोजां आरो बिनिखायनो आं गोजां बोथोराव बेरायहैनायखौ बांसिन साबसिन साबसिन मोनो आरो बेरायलायनाय बुङोब्ला गोबां जोंनि जोंनि हादरनि हादरनि बाहेरायाव जेरै इन्टारनेसनेल ट्रिप बुङो बेफोराव थांनो आं जोबोद मोजां मोनो गोजां बोथोराव बांसिनै बांसिनै मोजां जायो गुसु गुसु अखा बोथोर नङा बेनिखायनो गोजां बोथोरा जोबोर मोजां बुंनो थाङोब्ला दैज्लां बोथोरनिख्रुइ गोजां बोथोरानो सबसे बेस्ट मानोना अखा बोथोराव नोङो बेरायथाव जाया अखा हायो अखा बोथोराव बोरै गारिफ्राबो सालायनो हाया आरो हाजो एरियाफ्राव दावबायनो थाङोब्ला हाजो गिसिखानाय हां गिसिखानाय लामा बायथ्रमनाय दैबाना जानाय बेफोरनि थाखाय बेफोरनि थाखाय मोजां रोखोमै बेरायनो हाया मानोना आं बांसिन जारिमिनारि जाथाय आरो हाजो एरिया एरियाव थांनो मोजां मोनो बेनिखायनो आं गोजां बोथोरखौनो साबसिन मोनो